सबसे पहले कतौ जमीन लेबै कऽ खरदे या बेचैके लेल ओकर कानूनी प्रक्रिया हेबै छै ओकर दस्तावेज ओकर देखल जाइ छै ओकर खाता खेसरा नम्बर चेक कयल जाइ छै आओर तखने कोइ बात हेबै छै आओर ओही हिसाबसँ अगल बगलके लोकसँ ई पूछल जाइ छै की ई यहाँके खाता नम्बर सही छै की नहि छै खेसरा नम्बर सही छै की नहि इहै सब देखल जाइ छै ओयमे आओर तखने जाके कोइ जमीन खरीद आओर बेचैके होइ छै